हमरसभ गाममे सिंचाइके सुविधा यए आओर सिंचाइ हर खेतमे होइए जे खेतमे ज्यादा माटि सूखल रहै छै जेनाकि माइ मिट्टीमे हाल नहि रहैए ओहिमे हालके लेल सिंचाइ करय पड़ैए आओर सिंचाइके सुविधा हमरा गाँवमे यए आओर सिंचाइपर जे जे फसल होइ छै ओकर ओकर हम नाम बता रहल छी किछु फसलके नाम हमरा याद यए जेनाकि सिंचाइवला फसलमे एगो धान अबैए जेकि सिंचाइ केलाके बाद धान रोपल जाइ छै आओर गहूँमो रोपल जाइत छै गहूँम धान मक्कइ खेसारी मसुरी ईसभ बहुत चीज सिंचाइ केलाके बाद खेतमे आओर सिंचाइ केलाके बाद डालल जाइए आओर उएहसँ हमसभ फसल उगै छै उएहसँ हमसभ अपन खेनाइ पिनाइ खाइत छी तकरा बाद छै जे जमीनमे कोन रोपल जाइए